नमस्ते सर तव्हां जेका कैमरा रखी वेठा आहियो मूंखे खाली तव्हांखां पुछिणो हुओ की मां काल्ह ऑनलाइन ते कैमरा ॾिठा आहिनि त मूंखे हुनमां हिकिड़ो पसंदि आहियो आहे जंहिंमें फोटो खीचण खां पो पिचर जी क्वालिटी ॾाढी सुठी अचे थी त मूंखे अहिड़ो ई हिकिड़ो कैमरो खपंदो हुओ त उहो तव्हां वटि मुखे मिली सघे थो भई जंहिंजी फो फोटो बि सुठी अचे खीचण खां पोइ ऐं उहो मुंहिंजी बजट में बि हुजे त मां जेको ॾिठो आहे त उहो मुंहिंजी बजट में बि आहे औरि हुनजी फोटो खीचण खां पोइ पिचर ब सुठी थी अचे त तव्हां मूंखे महिरबानी करे ॿुधाए सघो था की इहो जेको मां ॾिठो आहे कैमरो त उहो बजट बि मुंहिंजे बजट में बि सही आहे ऐं हुनजी फोटो बि खीचण खां पोइ पिचर सुठी ईंदी